बिहार में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है सोशल मीडिया से ये फायदा है कि जो भी कुछ जानना चाहता है और कुछ समझना भी चाहता है तो उसे सोशल मीडिया से पता लग जाता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो चीज़ है जो ऑनलाइन से बच्चे घर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं और उस टास्क को भी पूरा कर रहे हैं जोकि दो किलोमीटर चार किलोमीटर जाके पढ़ना पड़ता था और आज घर बैठे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और विद्यार्थी पढ़ाई कर रही है इसलिए सोशल मीडिया सही ढंग से काम कर रही है और कहीं ना कहीं बहुत गलत भी हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा अफ़वाह और दुरुपयोग करने के बाद दिक्कत हो रहा है और दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है अगले को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही तरीके से काम करते हुए वर्क करते हुए विद्यार्थी को शिक्षा देते हुए सही तरीके से काम कर रही है इसलिए ऑनलाइन का सिस्टम सही है और सही तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया से जो हम जानना चाहते हैं ऑनलाइन के द्वारा हमें सब कुछ पता लग जाता है और हमारा पढ़ाई भी घर बैठे हो जाता है जोकि हमें दो चार किलोमीटर छः किलोमीटर जो मुझे जाना पड़ता था वो आज जाना नहीं पड़ता है वो पढ़ाई हम घर बैठे कर लेते हैं और यही फायदा है सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जोकि मैं और मेरे समाज के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं और कर रहे हैं और अच्छी रिस्पॉन्स भी मिल रहा है औ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो उसका सुधार भी हो रहा है इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी चीज़ है और इसे सही यूज़ करने से सही शिक्षा मिलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से